जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसको बाल्टी में सरफ को पहले घोलते हैं उसके बाद कपड़ा को बाल्टी में उसको बढ़िया से डाल के और कपड़ा को उसको बढ़िया से मिला देते हैं बाल्टी में वैसे मतलब निचोड़ देते हैं और उसको फिर निचोड़ने के बाद उसको बढ़िया से बरस से या और कोई चीज के पिटने उटने वाला ये डंडा से उसको बाल्टी में निकाल के पीटा जाता है उसके बाद बाल्टी में पीटने के ऐसे निकालने के बाद कपड़ा को बढ़िया से मिचकारा जाता है और पानी भी बहुत अधिक खर्च ना हो इसलिए उसको हल्का हल्का लोटा से जाहे मग्गा से देते जाइए उसके बाद उसको हम लोग उसको बढ़िया से जैसे धुलाई वुलाई कर उड़ के और जैसे सुखाने के लिए तो जैसे छत है तो छत पे उसको जैसे रस्सी हुआ तब बाँधते हैं एक पिलर के एक दूसरे पिलर से बाँध के उसको फिर उस पर डालते हैं और उसको फिर जैसे पहले चूटा नहीं था अब तो आ गया चूटा तो इसमें चूटा लगा दे के और हवा के मतलब चूटा लगाने के बाद जैसे हवा बहा तो उड़ जाता था एक दूसरे के छत मतलब छत पे चाहे नीचे गिर जाता था तो इसलिए हम लोग उसमें चूटा लगा देते थे तो चूटा लगाने के बाद वो नहीं उड़ता था फिर जैसे सूखता था तब फिर उसको चूटा हटा के और फिर इसको रखते थे पहले जो पानी जैसे नल नहीं था तो आदमी सब जैसे हम लोग पोखर पर जाते थे या तो क्या कहता है जैसे कुआँ हुआ कुआँ पर जाते थे तो अब तो जैसे पोखर हुआ और पोखर में भी ओ गंदा ज़्यादा रहता था हम लोग नदी जाते थे तलाब नदी तो नदी जाते थे तो नदी बहुत सारा था जे टाइम लग जाता था वहाँ जाने में तो इसलिए हम लोग नल का कल का व्यवस्था किए तब वही कल से पानी चला के कपड़ा को हम लोग धोना इस्टाट किए जब कल हो गया तो उसको हमको सुविधा हो गया कल जब हो जाता है मतलब टाइम का बचत हो गया तो वहाँ से जाते थे फिर उसको धोके और सुखाने का भी व्यवस्था ना चाहिए वहाँ पहले जाते थे तो जैसे नदी ओदी लेके जाते थे तो वहाँ मिट्टिए में हम लोग डाल देते थे तो फिर मिट्टी लग जाता था गीला था तो तो उसको लिए हम लोग सोचे कि ये घर ही पर उसको सुकू मतलब कोई किया जाए सिस्टम तो उसको सिस्टम में ही लाए जो ओकरा उसको जो है सो ना कल का ही पानी से हम लोग इस्टाट किए धोना बाल्टी में डाल ओल के सरफ डाल के उसके बाद आ गया नल अब जैसे नलका हो गया टंकी ओंकी लग गया तो नल हो गया तो नल हो गया तो नल से ही पानी भर लेते हैं कल भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ती है तो अब सुविधा भी है तो काम जल्दी हो जाता है पहले नही था ये सब तो नहीं हो पाता था तो हम लोग जो है सो कल से दिनालय से काम हम लोग करते हैं अभी भी और सुखाने का वो तरीका है जो उसको छत पे डाल के और हैंगर लगा के डाल के सुखा देते थे